हैलो अंजी होर केह् करा दे तुस आं आं अं किराया पंजाहं रपे ऐ इक्क सोआरी दा बच्चें ई बी लेई चलगे गड्डी करी लैगे आं सारें ई करी लैगे सोआरियां आं सारे दर्शन करी लैङन ठीक ऐ फिर अगले ऐतवार सलाह् बनाई लैयो ना ते फिर तुस त्यार करी लैयो जिन्नियां सोआरियां होङन थुआढ़ियां ते फिर तुसें ई एह् सनाई लैगे ते ते फिर सनाइयै ते मतलब उस स्हाबै दे टैम कन्नै निकली जाह्गे ते फिर ओह्दे दर्शन करियै आई जाह्गे